मतलब तुसें अज्ज पुच्छेआ कोच्शन मिकी मगर कम्मै काजै च में मस्त रौह्नीं आं घरा दा कम्म करनी अपनी गाय मंजें च मस्त रौह्नी आं कम्म अपने सवेरे उट्ठनी आं न्हौनी धोन्नी आं पूजा शूजा करनी आं फ्ही में गाय दा कम्म करनी आं मगर गाय दा कम्म करनी आं दुद्ध शुद्ध लैना दुद्ध शुद्ध देन लागै छागै देने आस्तै पाना होंदा पाना भाड़ा छाड़ा पाना घाह् पत्तर देना ते मगर फुल्के सब्जी सुब्जी बनानी ते बच्चे स्कूल भेजने फ्ही ओह्दे बाद बिच्च गोहा छोहा सोतना ओह्दे बाद बिच्च घाह् लेयाना वा साढ़ी बाड़ी दूर ऐ हून मतलब ढक्की चड़ियै औना पौंदा होर थोह्ड़ी होंदा उत्थां औना फ्ही घर बच्चें गी दिक्खना अवा चली पौन्ने फ्ही बसां कोई रैस्ट कीती थोह्ड़ी फ्ही चली पौन्ने घाह् लैने ई दो त्रै फेरे घाह् दे लाने पौंदे ओह्दे बाद च फ्ही शाम्मीं आह्ले चली पौना रुट्टी दुद्ध शुद्ध लैना देना शेना पाना बस इ'यै कम्म करना फ्ही अग्गें पूजा पाठ करनी होर कोई सलाई कडाई आई गेआ कम्म ओह् करना मगर कम्में च बड़ी खुश रौह्नी आं जियां मिगी कम्मै च खुश रौह्न्नीं जिस दिन आ'ऊं कम्म नी करां ओस दिन मिगी सेही होंदा में किश कीता गै नी ऐ कम्में च आ'ऊं बड़ी बी खुश रौह्न्नी कम्म गै कम्म करां मेरे मनै च इयै कम्म गै करां कम्म गै करां कम्मै च बड़ी मस्त रौह्न्नी होर कम्मै च में बहुत मस्त आं जिस कम्मै बगैर आ'ऊं रज्जनी नेईं ऐ मगर सेह्त ठीक होनी चाहिदी कम्मै गी में आ'ऊं आखनी एह्का कम्म बी करीं लैं एह्का बी करी लैं गाय गाय बी करना एहका बी करा ओह्का बी करां मेरा मन ते में बहुत खुश रौह्नी ऐ कम्में च बहुत मस्त आं पूजा पाठ च बी मस्त अ'ऊं अपने इ'यां करगे उयां करगे अस के इक्कै जेही चीज बनाह्गे इक्कै बनाह्गे मगर मेह्नत करने आं इक कम्म होर कोई सलबारां आई जान कोई सूट होई गेआ मगर ओह्दे च बी सीने परोने च में मस्त आं इक कम्म बना में ओह्दे च मस्त किसी चाल्ली साढ़े द'ऊं पैैसे साढ़े कोल औन मगर अस करचै मगर मैह्नत करियै सारा किश गै बनदा आक्खो तुस जेकर इ'यां फिरदे रेह् जां कोई मस्त रेह् नेह् कम्म च कोई बरकत नी होंदी ऐ असें मैह्नत करियै सारा किश जियां कोई दूर तुसेंगी औन दस पैसे कोई अगर दस रपेऽ कोलां बी अपना सिस्टम चलै इस बजह कन्नै में कम्मै च बहुत बहुत मस्त बहुत खुश आं कम्मै च कम्मै च मस्त जियां मेरा दिल गै कम्मे च ऐ में एह्का कम्म करां ओह्का कम्मै च आ'ऊं मस्त बहुत खुश आं गोहा छोहा भरने जां क्हानी मिट्टी कत्ते लानी मिट्टी ढोने इ'यां करना उ'यां करना ऐह्दे च गै मस्त आं कम्मै च घरै दे कम्मै च बहुत मस्त आं मतलब मगर गप्पें छप्पे च इसी घट्ट ध्यान ऐ मगर कम्मै च गै खुश आं बहुत खुश आं कम्म च मगर कम्म गै कम्म हर बेल्लै मेरा कम्म गै कम्म मेरे मुहें उप्पर ऐ गै कम्म गै कम्म में कम्मै च खुश आं बहुत बहुत कम्मै च खुश आं में पूजा पाठै खुश रौह्न्नी इयां पूजा करां इयां अस पूजा रूम बनाचै केह् किश करचै मगर इयां अस कम्म करचै मम्मी साढ़ी चला दियां अस बी इस उमरी च करचै अस बी ठीक रेहियै अस बी इस टैम च पुजचै ओह् मिकी इ'यै समझादियां इयै दमागै च गल्ल गै इ'यै करचै कम्म इ'यां करां उ'यां करां मगर एह्का कम्म करां ओह्का करां कपड़े सियां मगर गाएं दा कम्म बी करना रोजा दा कम्म च खुश ऐ मतलब इक करी लैन्नी आं आ'ऊं कम्म बा इन्ना तजुर्बा नेईं ऐ कम्मै च ते कम्मै ताईं कम्म गै कम्म कम्म गै कम्म इयै मर्जी आखदी पूजा पाठ करां मगर इयां करना उयां करां उयां करां आई जा कोई तां चाही दा कप बनाओ चाह् पीनी ऐ डंगा मेहीं ने दुद्ध ज्यादा दित्ता दुद्ध पीना ते करो नां तुसें गै फायदा होग दुद्ध छुद्ध देना होंदा ओह्दे च मस्त रौह्गी मतलब गाईं दे कम्मै च अम्मी खुश रौहन्नी जेकर अग्गें पिच्छें जाह्गी ते ओह् रौंह्दा गाईं फाकै न इयां बी ते उयां बी मन मेरा गाई आस्सै घरै कम्मै पास्सै बहुत ध्यान रौंह्दा मतलब घरै दे कम्मै पिच्छे बहुत खुश ऐ आ'ऊं कम्मै च बहुत खुश ऐ कम्म गै कम्म चाहिदा कम्म गै कम्म चाहिदा खाल्ली सेह्त ठीक होनी चाहिदी कम्मै च गै मस्त आं में ते कम्मै च में ओह् नी करनी ऐ ते कम्म करने आस्तै में

ते गाईं दा कम्म आ'ऊं शुरू कशा करदी ही शुरू कशा करदी ही मतलब मां प्यो ने रक्खी दियां हियां मंजा हून खेतीबाड़ी दा कम्म हा अस मतलब बाड्डी खेती दा कम्म करने गोड्डी बाड्डी करनी मतलब बीह् बीह पंजी पंंजी बोरियां अस कनक कड्ढदे हे मक्की कड्ढदे हे ते मतलब बाड़िया गै रौह्ना सवेरे जाना दपैह्री औना घर मगर घाह् शाह् बड्ढना घाड़ियां छाड़ियां लानियां भौ रक्खने शुरू कशा साढ़ी मां प्यो ने असें कम्म लाएआ इयां कम्म करो अज्ज अस साढ़े मां प्यो ने कम्म लाए दा हा अज्ज अस अग्गीं बी करां ने कम्म इयै कोशिश ऐ साढ़ी कि अस इयां कम्म करचै मगर शुरू कशा असें मां प्यो ने कम्म लाए दा हा अस बच्चे इ'यां कम्म करना कम्म सिक्खना कियां सिक्खना मगर अस उस्सै च गै मस्त हे अज्ज बी साढ़ा दमाग कम्मै च गै ऐ ते कम्म गै कम्म चाहिदा बस कम्म करचै इयां चचलै अज्ज जियां साढ़े मां प्यो ने गवां मजां रक्खियां दुद्ध लागै लांदे हे दुद्ध बेचदे हे जियां ओह् कम्म करदे हे उयां गै असें कम्म सिक्खे दा असें बी दो मंजा रक्खी दियां दो गवां रक्खी दियां उयां गै कम्म करा ने जिन्ना साढ़े कशा होई सकदा ज्यादा अस कोशिश करने आं साढ़ै कम्म बधै मगर अज्ज साढ़े कोल इक बच्छी ऐ दो बच्छी पाल्ली लैने दो दे बजाए त्रै होन ओह् बी पाल्ली लैन्ने मगर अस इ'यै सोचने साढ़ा कम्म बढ़ै अस कम्म बधाचै घटाचै नेईं इयै सोच ऐ साढ़ी कि मतलब कम्मै च बहुत मस्त आं ते कम्म गै कम्म चाहिदा में जिन्ना हारा कम्म करनी आं ओह्दे च में खुश आं ते मतलब आ'ऊं सोचनी आं जिन्ना कम्म होऐ उन्ना कम्म करां जिन्ना कम्म होऐ उन्ने कम्मै च आ'ऊं मस्त आं जेकर मगर मिकी जिस दिन कम्म नी होऐ ओस दिन ओस दिन मेरा मूड ठीक नी होंदा मगर जिस दिन मिगी कम्म कुम्म होई गेदा शैल मगर कोई बी कम्म होऐ ठीक कम्म करना सारा अ'ऊं बड़ी खुश रौह्नीं उस दिन बहुत तसल्ली होंदी अपने दिलै च कि अज्ज आ'ऊं बड़ी खुश आं ते कम्म नी होऐ फ्ही मिगी सेही नी होंदा मगर इयां सेही होंदा कि कोऊ ऐं इ'यां ऐ में मरी मुक्कीं आं जिस दिन कम्म ठीक होई जंदा उस दिन आ'ऊं बड़ी खुश होन्नी कि भाई अज्ज मेरा सारा किश बनी गै गेदा ते एह्दे च आ'ऊं मतलब मस्त आं कम्मै च बहुत मस्त आं में मगर खेतीबाड़ी दा कम्म जां मतलब कुसै बी सलाह् देनी ऐ कि इ'यां करना उयां करना अपना कम्म मकाना अपना घर दिक्खना अपना बाह्र दिक्खनाअपना करना कुसै दी कमी नी कड्ढनी कम्मै आस्सै ध्यान देने कम्म कम्म गै कम्म ऐ अपना कम्म करगे साढ़ी इज्जत बनग असें कम्म करना अपने घरै आस्तै कुसै नी करी देना कुसै गी ओह् निं करी देना शाबाशै खोआना असें अपने घरै ते मगर कम्म करना असें अपने घरै शाबाशै खुआना असें कुसै कशा बड़ा मुश्कल होंदा इक मैंटे च खोआउदा मगर शाबशै खोआना बड़ा मुश्कल होंदा बड़ा मुश्कल ने शाबशै खोआना होंदा मगर कुसै नी करियै देना असें कम्म कम्म असें अपने घरै करना असें शाबशै खोआना बड़ा औक्खी गल्ल होंदी मगर प्यार कन्नै कम्म करगे तां सारें गी असें प्यार कन्नै बोलना प्यार कन्नै गै असें आखना कि भाई असें कम्म कीता भाई अच्छी अच्छी घरै दी लडकी ही जां अच्छे घरै कुड़ी ही जिसने कम्म कीता अच्छे मां प्यो ने इसी एह् शिक्षा दित्ती दी ही ते ऐसे कम्म करने जां अपने मां प्यो ने कियां बोलना सस्सु सौह्रे ने कियां बोलना जेठ जठानी ने कियां बोलना देर दरानी ने कियां बोलना बड्डें दा आदर मान करना मगर तूं मैं नेईं करनी कुसै ने कोई आखी बी छुड़े कोई गल्ल अपनी नी बोलना अपनी बे फालतु गल्ल करनी कुसै कन्नै अपनी मां प्यो दी कोल होंदा कि मां प्यो ने इसी केह् सखाया हा केह् सखाइयै भेजी ही केह् बेफालतु गल्लां करा दी एह्दे कोला नेईं करनियां होंदियां मगर मां प्यो ने इ'यै समझाया अच्छे बोलना अच्छे कम्म करने ते गलत कम्म नेईं करने मां प्यो दा आदर मान रौह्ग ठीक ऐ ते इ'यै